दानि पलिटिकेल पलिटिकेल नि जाथायफोर बेखौ लानानै आं मोजां मोनदों मानो होनबा ओरै ओरै सोरबा दैदेनगिरिफोरा ओरै थांलाय सोरबा ओरै फैलाय बेबादि आरोखि दावराव दावसि गावजों गावनो ओमफ्राय ओरै थांलाय ओरै फैलाय आरोखि बेव मोनजायाबा बेव इसे आं मोजां मोनो आरोखि इनट्रेस्ट खौरां दानि सोलिफु